हैलो हां जी जनाब कौन हां जी हां जी हां जी हां बनी जाग महाराज अच्छा तां बी निं होना यरो जागत कम्म लग्गे दे होंदे हट्टिया कम्म होंदा पेदा तुस आएओ आपें बने दे पेदे होंदे टेबल दिक्खी लैओ जेह्का पसंद औग तुसेंगी दिक्खी लैएओ लाड़ी गी लेइयै आवेओ नेईं तां फोटो भेजगा में ओह् ऐस्टीमेट लाई लैगे ना फ्ही तुस चेक करी लैएओ भला केह्ड़ा पसंद औग फ्ही उस्सै स्हाबै दा रेट लग्गना ना तुसेंई आ आइडिया बी लग्गी जाना कोई सतारां ठारां ज्हार बीह् ज्हार इन्नी हारी रेंज़ च आई जाना आ टैम घट्ट गै होंदा तुस दिखगे शामीं धोड़ी मत लग्गी जा टैम ते कुत्थें नेह् औना भला ठीक ऐ ठीक ऐ केह् नांऽ थुआढ़ा भला ठीक ऐ ठीक लागा फ्ही शामीं तगर चक्कर लाह्गे शामीं चक्कर चंगा महाराज